जैसे पहले कोई सुविधा नहीं था हमें आने जाने के लिए अब तो पहले तो इतना दुख बहुत कोई भी मनई कहीं भी जाना होता था तो वे पैदल जाते थे कहीं और ज़्यादा दूर जाना पड़ता था तो तो सुबह से उठ कर जाते हैं पहले से चले जाते हैं पैदल चलते चलते पहुँचते थे और कहीं भी जाते हैं तो पैदल चलते थे पहले के जो पहले ऐसा कुछ भी नहीं साधन मिल रहा रहा था कि वह जा सकें साधन से यही साधन था साइकिल साइकिल थी और साइकिल से वे लोग बहुत दूर चलाते चलाते जाते थे और कोई चिट्ठी आती है जाती थी सन्देश जैसे इन्सान आदमी बाहर रहता था तो वह हर पल घर परिवार पल चिट्ठी लिखकर भेजता था हाल चाल पूछने के लिए डाक से अब ऐसा कुछ भी नहीं है अब तो हमें जाने आने के लिए बाइक है बाज़ार जाते हैं तो भी बाइक से जाते है पैदल नहीं जाते हैं आटो से जाते हैं कहीं भी जाते हैं तो कार से जाते हैं और देश परदेस विदेश जाते हैं तो हमारे लिए सरकार टिरेन किया ट्रेन वह ट्रेन चलाया है ताकि फ्री में कि टिकट से हम जा सकें और आएँ जाएँ ऐसा अच्छा साधन हो गया है अब के ज़माना में अब के समय में ऐसा बहुत अच्छा है और हम जो जाने आने के लिए अब ऐसा पहले के ज़माने में बहुत तकलीफ़ उठाते थे लोग लेकिन अब के ज़माने में ऐसा लोग नहीं दुख उठा रहे हैं क्योंकि कहीं भी जाओ थोड़ा ही लिए दूर जाओ तो भी इन्सान पैदल नहीं चलता चाहे जहाँ जाता है तो भी बाइक से जाता है बाज़ार जाता है तो भी बाइक से जाता है और मायके जाते हैं तो कार से और कहीं जाते हैं तो भी कार से देश और किर किसी यहाँ किसी बहन के यहाँ जाते हैं तो भी चलो एक आटो कर लेते हैं उसी में बैठकर चले चलते हैं अब कोई कहीं भी जाते हैं तो वे पैदल नहीं चलते नहीं जाते हमारे गाँव में इतने हर एक साधन हर एक चीज़ का ऊ सुविधा हो गई है और जैसे हमारे घर में किसी को जाना भी होता है तो वे भी जा सकते हैं और हमें सभी लोगों के लिए मुसीबतों का सामना नइ करना नहीं पड़ता नहीं है क्योंकि पहले तो इन्सान हर एक मुसीबत का सामना करते करते पहुँचते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि अब मुसीबस तो करते हैं लेकिन उसके बाद उन्होंने हर एक हर एक मुसीबत सहते सहने के लिए सहल तो हुआ है लेकिन उसके बाद तो फिर भी इन्सान चूक फिर भी इन्सान तो डर जाते हैं एक बार तो परेशानियाँ आती हैं तो कैसे जाएँ इतने के अब के ज़माने में इतनी हर एक सुविधा रहते हुए तो भी डर जाते हैं सोचिए पहले के ज़माना में तो कुछ भी नहीं था पहले के लोग कैसे जाते थे आते थे कैसे उनका बीतता था अब के ज़माने में तो बहुत ऐसे गाड़ियाँ हो गई हैं बहुत ऐसी बाइक हो गए हैं बहुत रेलवे हो गई है ट्रेन जैसे कार और बैटरी वाली जैसे हर एक साइकिल साइकिल तो बहुत कम चल रही है जैसे बाइक तो ज़्यादा चल रही है आटो चल रहा है और हमें कहीं भी जाना होता है तो हम साधन से जाते हैं और पैदल तो नहीं चल सकते क्योंकि अब के ज़माना तो बहुत अच्छा है लेकिन उसके बाद हम हर एक काम को कामयाब कर कामयाब होते हैं सफल होते हैं जैसे अगर हमें बाज़ार जाना था पहले तो इन्सान पैदल चलते चलते जैसे एक घंटा लगता तो वो दो घंटे में आते थे अब के ज़माने में तो ऐसा नहीं है जैसे अब के ज़माने में जहाँ दो घंटा लगता था वहाँ एक ही घंटे में आधे ही घंटे में काम हो जाता है काम करके घर वापस आ जाते हैं क्योंकि अब के ज़माने में साधन है हमारे पास है हम जब चाहें तब जा सकते हैं और आ सकते हैं पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था इसलिए बहुत अप अब बहुत दुख उठाए हैं पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में बहुत अच्छा हो रहा है हर एक काम को जब चाहेते हैं तब हम कर डालते हैं क्योंकि हमें क्योंकि हम जो चाहते हैं उसे करके रहते हैं क्योंकि हमें यह नहीं सोचना पड़ता कि हम किससे जाएँगे किससे आएँगे